जीअं त मां पहिरीं ॿुधायोमांव असांजो थाने ज़िलो जाम सुठो आहे पर कुझु ख़ामियूं आहिनि जेके रहनि था वासीअ खे जाम तकलीफ़ थियूं ॾियनि जीअं त रोड सुठा न ठहियलु आहिनि हुननि जे करे बरसातु में जाम पाणी भरिजी वेंदो आहे पाण ब्लोकेज़ थी वेंदा आहिनि जंहिंजे करे जाम माण्हुनि खे ट्रेवलिंग करणु में कमु ते वञणु लाइ इआम स्कूल वञणु ॿारनि लाइ जाम तकलीफ़ थीदियूं आहिनि जाम टाइम लॻी अटकी पवंदा आहिनि जाम जाम टाइम रोॾनि ते ऐं बीठलु पाणीअ मां जेके बीमारियूं थींदियूं आहिनि उहे अलगि॒ सा जीअं मच्छरनि जूं बीमारियूं थीदियूं आहिनि मलेरीया ॾेंगू ऐं अन्य कीड़ा जेके जंहिंजा असांखे नाला बि न ख़बरु आहिनि ऐं उहे खाइनि था हुननि मां नंढनि ॿार ऐं वॾा बुजुर्ग जाम बीमार त थी वेंदा आहिनि हुन खा पोइ इहा मां उमीदूं रखंदो आहियां लीडर मां कि हीउ सभु असां लाइ रोड ठाहिनि ऐं असां ही सभु प्रोबलम्स ठीकु कनि